ٹیکنالیجی جو ہے نا کتنا دور نکل گیا ہے جیسے پہلے کے زمانا میں پنکھا کا استعمال نہیں ہوتا تھا فریج کا استعمال نہیں ہوتا تھا جیسے بہت سے سامان ہے آج کل کے دور پہ جیسے فریج ہے ترت پانی رکھے فریج میں ٹھنڈا ہو گیا اور جیسے کپڑا دھونے والا مشین ہے اس میں کپڑا میں کپڑا ڈالے مسین میں سرف ڈالے بٹم دبائے ترت کپڑا صاف ہو کے سوکھ کے نکل جاتا ہے پہلے کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا ہم لوگ پہلے کے زمانے میں گھڑا میں پانی رکھتے تھے اور وہ گھڑا کے پانی سے ہم لوگ استعمال کرتے تھے وہ گھڑا کا پانی جو بہت ٹھنڈے ہوتے تھے اور آج کل پہلے پنکھا پنکھے سب نہیں بجلی بل والا پنکھا نہیں رہتا تھا آج کل کے زمانے میں پنکھا ہے کولر ہے کہیں واسنگ مسین ہے ہاں اور یہ سب پہلے کے زمانے میں نہیں تھے جو آج کل کے زمانے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب ٹیکنالوجی کتنا دور نکل گیا ہے جس طرح سے پہلے کے زمانے میں یہ سب ہم لوگ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتا تھا جو اب دیکھنے کو ملا ہے جیسے واسن مسین ہے جیسے فریج ہے